جی گڈ مارننگ سر جی سر بتائیے آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جی بتائیے تو کتنے مہینے کا کتنے مہینے کا انسورنس چھ مہینے کا اس کے فائدے وغیرہ یہی ہیں کہ کوئی اگر آپ کے گھر میں یا کسی آپ کے وہی پریوار وار میں اکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں سرکار کی طرف سے آپ کو پورا یہ ملے گا بھتہ ملے گا ارے یہ چھ مہینے کا بھی آتا ہے سال بھر کا بھی آتا ہے دو سال کا دس سال کا بھی آتا ہے ارے اس اس میں تو بہت قیمت ہے ایک ہزار بھی ہے پانچ سو بھی ہے سو روپیہ بھی ہے جی جی جی اس جی بالکل جی ہاں تو آپ کو کون سا کون سا لترانا ہے

جی ٹھیک ہے آپ مشورہ کر لیجیے یہ آپ آپ کو فائدہ بھی رہے گا جس میں بھی کرائیں گے جی جی وہ بھی صحیح رہے گا اس میں بھی یہی رہے گا آپ مہینے میں ایک ہزار روپیہ جمع کریں دو ہزار جمع کریں آپ کو جس طرح آپ کو سہولیت ہو اس طرح جمع کریں ارے اس میں سو سو روپیہ بھی ہے جی جی بہت شکریہ